म्हाजें बरें चललां म्यूरल तुजे कशें आसा नीव लागल्या कॉंग्रेच्युलेशन हय सगळें बरें आहा सिस्टम मिन्स आतां पळय स्कुलान टिचर वयता मॉर्नींग एट फिफ्टीन टायमींग बुर टिचरींग एट फिफ्टीन टू थ्री फोटी सो मोर्नींग टायम टेन थटी ब्रेक आसा मागीर फॉर लंच सुद्दां ब्रेक आसता आनी भुरगीं तांकांय ब्रेक एज पर द स्टुडंट निव्ज सगळें चलता मिन्स भुरग्यांक जाय तशेंच टिचर करता ना की टिचरीक जाय तशें कर अशें अशें कांयच ना दॅट भुरगीं हा आपल्याक हेत जाये आं ते टिचर करतली सो इट्स ऑलरेडी इट्स ऑलमोस्ट लायक अ एक्टिविटी बेज लर्नींग हँड्स ऑन लर्नींग तशें आनी तुमचें तशें कशें चल्लां तर आं हा

आं ओके आं

रिसोर्स रुमान या आं ओके हां हां ओके क्लासीनूच आं आं

ओके आं हा हा आं

आं आं ओके आं हा हा हा आं ओके आं मिन्स म्हण तुमकां रेगुल हें आहा म्हणजे दिस रूम टू टॅस्ट सेम आमकां तशें आहा मिन्स या रिसर्स रुम एकाडॅमीक आनी लायफ स्कील सो आमची लायफ स्किलान आहा ती जस्ट मोस्टली भुरगीं आहा ती प्रायमरी भुरगीं प्री प्रायमरी भुरगीं आहा आनी एकाडेमिक्सान आहा ती भुरगीं आहा फस्ट टू टें टेंत अशें आहा ओके हय तें सेम तशेंच आसा ते इन्क्लुजीव स्कूल जाता न्हू हय हय चल बाय